नोंगौ जोंनि भारत हादराव बेबायदिनो मोजां बिजाब दं जायखौ नोंथाङा फरायोब्ला आरो फरायनो मोजां मोनगोन बेनो जाहैबाय जोमबारनि महाभारतखौ होननो हायो गिताखौ होननो हायो कुरानखौ होननो हायो बायबेलखौ होननो हायो नाथाय बे नङादि नोंथाङा फरायथारनांगौ एबा नोंथांखौ फरायनो सोरबाया नारसिनदों बे नङा बे नोंथांनि मोजां मोननाय आरो आंनि मोजां मोननाय बायदि जागोन मानोना बे हादराव सोरनिबा गाज्रि मोननायखौ नोंखौ फरायथारनांगौ होननानै नारसिननो हानाय बे मोनथाय आरो खाबुआ गैया जोंनि भारत हादाराव बेबादि जायफोर नोंथाङा जुदि बुजिनो हायाखैब्ला नोंथाङा जुदि सानस'नो हायाखैब्ला अब्ला नोंथाङा फरायनायनिफ्राय गोजानाव थानो हागोन आरो नोंथाङा फरायनानै बुजिदोंब्ला मोजां मोनदोंब्ला नोंथाङा फरायनो हागोन बिनि सायाव जेबो हेंथा एबा बादा थानाय नोङा होननानै आं सानो बेनो आंनि मोनदांथिया